नोंथाङा बे टाउन गामि नोगोरफ्राव सावस्रि जोथोन दावबायनायाव सोलोंथाय आरो गुबुन गुबुन सरासनस्रा नांगौथिफोरनि सोमोन्दै साबसिन खालामनो सरखारनिफ्राय माबायदि मदद नागिरो बेनो आङो जाबायदि सानो जोंनि जायगायारि बा नोगोरारि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलावनो जेरै हेल्थकेयारनिफ्राय जायगाखौ साबसिन खालामनो नाजाबाय सरखारनिफ्राय जोङो जेरै डस्टबिन दोनो बा बिनिफ्राय जाहाथे बा बेमार आजार जानो हाया बा जोङो बे जायगानिफ्राय गोजानाव बा हस्पिटालाफोराव जोङो थांनाङा जायगायावनो थाबाय बे हिसाबै बयनिबो मदद लानानै जोङो गाज्रि बे लेथ्रा बुस्थु गारनाय बा माबा लामा सामा साखोन सिखोन दोननाय बेफोरखौ बै बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बै हुदाखौ खालायनांगौ जेरै बाजाराव थां बाजाराव नोङो जे जानाय लोंनायनिफ्राय लेथ्रा लेथ्रि बुस्थुखौ जाहाथे लामा सामा गाराबासिनो बै डास्टबिनाव गारना दोनोब्ला बेबो मोनसे मानसिनि थाखाय बहुद माबा खालायो रैखा मोनो बेमार आजारनिफ्राय दा जाहाथे बेफोरबादिखौ बयखौबो नों आं हेफाजाब होलायनानै बा बुंलायनायजों लोगोसे बै बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बयबो जोथोन लानो थाखाय बा बुंलायनांगौ आरो जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो गोजान जेनेबा गोजान हस्पिटाल फाहामसालियाव जोङो थांनाङा बा खाथियावनो था बाव जों थांनाङा बेफोरबायदि बे बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बे हुदाखौ बयखौबो हेफाजाब होलायना बुंलायनांगौ बेखौ जों सासे सानैजों बा बिदिल' नङा गोबाङै मानसिफोरखौ जोङो बुजाय आजाय बै बेमारफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय बेमार आजार जाया बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बयखौबो जोङो जोङो होननांगौ बा बुंनांगौ बेबादिखौ जोङो होननांगोन आरोखि बयबो मदद होलायनांगौ बेफोरबादि आरोखि